मेरे गायन में भावनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है जैसे कि जब मैं शांति या बहुत उदास फील कर उद उदास सा होता हूँ तो मैं एक शांति के स्वभाव वाले गाने गाता हूँ और जब मैं मेरे को कुछ करने की इच्छा होती जैसे कुछ जैसे कुछ पेपर करने कि या पढ़ने की या जब अच्छा फील नहीं होता है तो फिर मैं एक मोटिवेशन वाले गाने सुनता हूँ ताकि मेरे अंदर एक जो आगे और वो पैदा हो ताकि मैं जिस भी कार्य में लगा हूँ वो मेरा कार्य सफल हो और जब एक अगर जब मैं गाना गान जब मैं गाना गाता हूँ तो एक भूमिका ये भी होती है कि जब मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ तो दोस्तों के साथ कभी कभार भावनाओं के कारण में बहुत अच्छे अच्छे गाने गा लेता हूँ और इसी कारण से मेरे को सिंगिंग अच्छी लगती है